मां पूनम थी ॻाल्हायां डॉक्टर डॉक्टर साहिब मुखे थोड़ा ॾींअं थिया आहिनि तव्हांजे न एसीडिटी थी गैस गोॾनि में सूर शरीर में कड़्क अहिड़ो सभु थिए थो कारण छा आहे मुंहिंजी पंजतालीह साल एज आहे हीअंर शेडियुल थोरो बिगड़ी वियो ॿाहिरि वियासीं त इन करे मतिलबु यारहें बजे सुबुहु जो नाश्तो कंदा आहियूं ॾींहं चई बजे रोटी वरी राति जो आहे न रोटी अहिड़ी तरह थियो अथव विच में खाऊं न पियूं अठ ॾह थिया आहिनि हीअं त हले पियो थो हीअंर न पहिरीं अहिड़ो कुझु बि कोन्ह हो पर हीअंर थोरो शेडियुल बिगड़ी वियो आहे मां सम्झा थी हिनजे करे थींदो हुजे या छा कारण थींदो हुजे एसीडिटी न गैस एड़ो वधीक थो थिए

अच्छा

अच्छा

मूंखे थोरो गोॾनि में बि सूर थो पए ऐं शरीर में कड़्क थी थिए इहो बि माना अठ ॾह ॾींहं थिया आहिनि हीअं थिए थो त छाजे करे थो थिए इनजो कारण ॿुधायो मूंखे त पोइ न न अहिड़ो कुझु बि कोन्हे अहिड़ो कुझु बि कोन्हे न न अहिड़ो कुझु बि कोन्हे को मूंखे

ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा न न अहिड़ो मूंखे कुझु बि कोन्हे त ईअंर बसि ख़ाली इहे एसीडिटी गैस ऐं न गोॾनि में सूर आहे थोरो शरीर में कड़क थी थिए ॿियो कुझु बि कोन्हे

हा

हा ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे

ठीकु आहे भले तव्हां मूंखे पोइ लिखी ॾेयो दवाऊं इहो त मां टिनि ॾींहंनि जो कोर्स चालू करे छॾिया पोइ मां वरी न फ़ाइदो पियो त पोइ वरी ईंदीमाव क्लिनिक ते

हा ॿियो कुझु कारण त न थी सघिजे न

ठीकु आहे त हले हा ईअं थी थो सघे हा हा थैंकयू